मां अमरेली शहर में ॼाई आहियां अमरेली शहर हिकु नंढो शहर आहे मां हुते खेल कूद ऐं पढ़ाई करे वॾी थी आहियां हीअर त मां शादी करे जूनागढ़ में जूनागढ़ में आहियां पर मूंखे मुंहिंजे शहर जी इलाही यादि ईंदी आहे अमरेली शहर में घुमण जूं ॿ सुठियूं जॻहियूं आहिनि कामनाथ ऐं गांधी बाॻ छो त कामनाथ में सुठो मंदरु ऐं हिकिड़ी नदी आहे ऐं गांधी बाॻ हिकिड़ो वॾो बाॻ आहे हुते ॿारनि खे रांदि करण जो मज़ो ईंदो आहे हुते असां नास्तो खणी करे वेंदा आहियूं ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं खाइण जी शइ में हुतां जा डोसा ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि मां जॾहिं बि अमरेली वेंदी आहियां त हिन टिनि जॻह ते त वेंदी ई आहियां अमरेली अमरेली वञी मां ॾाढो मज़ो करे ईंदी आहियां अमरेलीअ में सातम आठममि में मेलो ॾाढो वॾो ऐं सुठो लॻंदो आहे हुते बि ॾाढो मज़ो ईंदो आहे